ہیلو وعلیکم السّلام الحمد للہ آپ خیریت جی بولیے میں ہی ہوں آئی ٹی منیجر جی ٹھیک ہے ہو جاتا ہے صرف مونیٹر تیار کرنا ہے یا لیپ ٹاپ بھی جی ٹھیک ہے

صحیح بات ہے ٹھیک ہے جی ایک سوال ہے اِس میں سافٹ ویئر کون سا اَپ ڈیٹ ہوگا اچھی بات ہے ٹھیک ہے جی اوکے ہو جائے گا